سیاحت نے مقامی کاروبار کی ترقی میں خاص مدد کی ہے جیسے کہ لوگ ہمارے ہندوستان میں آتے ہیں باہر سے اور دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں ہندوستان کی چیزیں ہندوستان کا کپڑے ہمارے ڈریس ہماری جوئلری ہمارا پہناوا اور ہمارے یہاں کی ہر تہذیب کو ہر چیز کو پسند کرتے اور یہاں سے وہ پرچیز کر کے لے کے جاتے اپنے اپنے مُلکوں میں اور پسند کر کے پھر سے وہاں سے جو لوگ آتے پھر وہ بھی چیزوں کو بہت پسند کرتے اور وہاں بہت پسند کیا جاتا ہے باہر مُلکوں میں اور یہ سامان آ آ یہ سامان آن لائن بھی موجود ملتا ہے آن لائن بھی موجود ہے وہاں سے بھی خریدتے ہیں خریدتے ہیں کافی مدد کی ہے